جی گڈ مارننگ جی جی میں اسسٹینٹ لیپ ٹاپ ہوں بتائیے کیا بات ہے جی بتائیے اچھا اچھا اچھا تو مطلب اس میں کیا پروبلم ہے پھر بھی لگ جائیں گے ایک گھنٹے تقریباً اچھا اچھا اچھا چیک بھی کرنا ہے مطلب کیا کہاں کیا پروبلم ہے وہ چیک کرنا ہے اس لیے میں نے تو کہا کہ اچھا ایک گھنٹے لگ جائیں گے ایک گھنٹے

اچھا ٹھیک ہے دیکھتا ہوں آدھا گھنٹہ نا

پہلے اب یہ کوڈ ڈائل کریں اس کے اندر کوڈ مانگ رہا اچھا کوئی خاص پرابلم جی اس میں کوئی خاص پروبلم نہیں ہے آپ مطمئن رہیں اب میں وہی چیک کر رہا ہوں کہ مطلب کیا ہوا اس کے اندر ایسی اس میں کوئی بات نہیں ہے آپ پریشان نہ ہوں اچھا کچھ سافٹ ویئر اچھا ٹھیک کرنے کے اس کے اندر جو ہے کہ وہ لگ بھگ آپ کو لگ جائیں گے تین ہزار قریب میں خرچہ تین ہزار

میں نے آپ کو پہلے کہا تھا ایک آدھا گھنٹہ پھر ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں نہیں اور کوئی پروبلم نہیں ہے آپ بے فکر رہیں ڈسکاؤنٹ سر میں نے تو ڈسکاؤنٹ ہی کر کے میں نے آپ آپ سے کہا ہے ایکچلی مطلب گاہک ہیں ہمارے اس لیے میں نے کم کر دیا پہلے ہی کیونکہ آپ آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں اس لیے ٹھیک ٹھیک ٹھیک تھینک یو